हैलो हां हंजी कोई गल्ल निं

में तुस किन्ने देना चाह्न्नें मिगी अच्छा हून में सनाना मैं लैना ज्हार रपेआ दिक्खी लैओ भी तुस तेल बी मैंह्गा होई दा में जाना बी ऐ उत्थै भी तुसें बापस औना बी ऐ भी में बापस छुड़ने ई बी औना पौना निं दिक्खां भी में उत्थै नेईं जरो भी में दिक्खां उत्थै जाना औना ओह् भी तुसें ई पता रोड़ बी मंदा में तेल बी मैंह्गा होई दा में औेने जाने ई मेरे जेह्के फेरे होंदे ओह् बी मेरे मिस होई जाने ते ओह्दी ब'जा कन्नै भी में मेरे चार पंज फेरे मिस होई जाने ते भी में केह् इ'यां कमागा हां छुड़ने ई ते अ'ऊं छुड़ी औन्ना भी तुसें ई पता तेल मैंह्गा होई गेदा मेरा औना दा टाइम जाना दा टाइम ते भी हां तां बी पंदरां सौ करी ओड़ना नेईं जरो मैं निं घटाने एह्दे शा होर तुसें ई पता गै फ्ही में आपूं बचैरै बड़ी मुश्कल ने कुतै नेईं में दिक्खो घर में बड़ियां परेशानियां न ते भी मैं एह् आटो चलाइयै अपना गजारा करनां

नेईं जरो में निं करना घट्ट एह्दा शा तुस किन्ना देना चाह्न्ने एह् सनाई ओड़ो भी थुआढ़े स्हाबै तुस सनाओ आं नेईं में घरै दा लेई जाह्गा कोई निं पर पैसे मैं निं घटाने भी उन्ने गै लैने जिन्ने में आखेआ

नेईं दिक्खो थुआढ़े कन्नै बी सोआरियां होर होनियां किन्नियां सोआरियां न थुआढ़े कन्नै अच्छा चलो कोई निं जरो तुस माता दे दर्शन करने जा ने अस घट्ट करी ओड़गे पैसे माता रानी साढ़े उप्पर बी मत खुश होई जा